एकटा एहन समय हमरा आएल छलऽ हमरा जहाँ तक याद यऽ दू हजार तेरहमे हम एक प्लेअरके रूपमे खेलाइत छलौहुँ हँ ओहि टाइममे सब जुनिअर खेलाइत छलहुँ आओर गाँव आएल छलहुँ तऽ गाँवमे हमर गुरुजी जे भेटलथि ओ गुरुजी अपना इसकूल कऽ कामसँ ब्यस्स्त छलथि जाहिमे हमरा कहलथि जे अहाँ टीम लऽ कऽ चलि जाउ हम टीम लऽ कऽ तऽ गेलहुँ आओर ई एगो शुभ समाचार छलऽ जे हमरा टीम कऽ राजस्तरीय टुर्मामेन्टमे तेसर मेडल लागि गेल छलऽ आओर ओ तेसर मेडल लगला कऽ बाद एक तऽ नियम रहैत छै जे भी बच्चा कऽ मेडल लगैत छै सङ्गे सङ्गे बच्चा आओर बच्चा कऽ जे मुख्य रूपसँ टीम मैनेजर या टीम कऽ कोच कऽ रूपमे बनि कऽ गेल रहैत छथिन हुनका मञ्च पर आबऽ पड़ैत छै आओर ओहि समयमे तकरीबन तेइस जिला कऽ बच्चा पार्टिसिपेट कयने रहै ओतऽ ओतऽ गेल छलै जाहिमेसँ तीन जिला कऽ टीम कऽ प्रथम स्थान दोसर स्थान आओर तेसर स्थान भेटल छलै जाहिमे हमरा टीम कऽ तेसर स्थान भेटल छलऽ आओर जे बिहार हेण्डबौल कऽ सेक्रेटरी छलखिन ओ हुनका कहब छलै जे जे जे टीम कऽ मेडल लगै छै ओ बच्चा कऽ सङ्गे हुनकर कोच या जे भी ओ टीम कऽ गाइड कै रहल छियै ओ आदमी मञ्च पर आबि कऽ किछु कहूँ आब ओहि स्थितिमे हम आइ तक कोनो मञ्च पर नहि चढ़ल छलहुँ आइ तक हम कोनो कार्य नहि कयने छलहुँ माइक नहि पकड़ने छलहुँ आओर हमरा लिए ई एक बिकट समस्या छलऽ लेकिन ओहि जगह परमे हमरा लिए दोसर कोनो ऑप्शनो नहि छलऽ जे हम आब किनको आओरो चढ़ाए सकैत छलियै किएकि ओइ जगह परमे टीम कऽ हम मैनेज कयने छलहुँ हम टीम लऽ कऽ गेल छलहुँ तऽ हम अपना सीनियर गुरुजी कऽ फोन कयलिअनि तऽ गुरुजी कहलखिन जे हाँ अहाँ मञ्च पर जाए कऽ अहाँ जे भी चीज ओतऽ जे कार्य कयलहुँ हन अहाँ सही सही सिर्फ माइक पर बतेने जयबै जे किए अहाँकऽ टीम कऽ तेसर स्थान लागल हन आओर की की कार्य कयलहुँ हँ जेकरा कारण अहाँक टीम कऽ तेस्सर स्थान लागल हन आओर हम निःसंकोच मञ्च पर चढ़लहुँ मञ्च पर चढ़लाक बाद जतेक भी हम तैआरी करबेने रहौ बच्चा कऽ जेना हम अपना ग्राउण्ड पर खेलाबैत छलहुँ बच्चा कऽ जेना हम ओतऽ बच्चा कऽ फोर्स करेलहुँ आवाज दैकऽ खेलबेलहुँ ओहि स्ति हिसाबसँ हम माइक पर कहलियै आओर माइक पर कहलाक बाद हमरा अपने आपमे एक चीज अनुभव भेटल जेना कोनो चीज कऽ अगर आवश्यकता पड़ैत छै तखने आविष्कार होइत छै तऽ हम ओहि तरहे जखन हम दखलियै जे ओतऽ आब हमरा लिए दोसर कोनो ऑप्शन नहि छै तहन ओहि जगह पर हमरा बजनाइ जरूरी यऽ आओर ई हमरा जिन्दगी कऽ एक टर्निङ्ग पॉइन्ट छलऽ जे जतऽ भी आवश्यकता पड़ैत छै ओहि जगह पर अहाँ खुद एक डिसीजन लिअ जे डिसीजन हमेशा सकारात्मक डिसीजन होइ छै आओर ओहि जगह पर जे भी हम डिसीजन लेलहुँ ओ हमरा लिए सही रहल हमरा लिए सही रहल आओर हमरा राज्यके लि सॉरी हमरा जिला कऽ लिए भी ठीक रहल जहि कारण हम मञ्च पर चढ़लहुँ आओर ओकरा हमेशा हम एहि चीज कऽ प्रैक्टिस करैत रहलहुँ जे पचीस पचास सए आदमी कऽ बीचमे केना बाजल जाइत छै केना माइक पर काज कैल जाइत छै आओर ओहि कऽ पाछु हम काज कयलहुँ अगर ओ दिन हमरा नहि आएल रहितऽ ओहि दिनऽ हमरा मञ्च पर नहि चढ़ऽ पड़ितऽ तऽ बादमे हम ओहिके पाछु कोनो ध्यान नहि दितियै ओहिके पाछु हम कोनो कार्य नहि करितहुँ लेकिन जहिना हम ओतऽसँ अयलहुँ अयलाकऽ बाद हम लगातार कतहुँ ने कतहुँ कोनो ने कोनो काम होइत छलै जाहिमे कि माइक पर जाए कऽ हम किछु ने किछु करैत छलहुँ आओर आइ ठीक ठाक हम माइक पर काम कै लैत छी